अगर हम भारत के तीर्थ स्थलों की बात करते हैं तो उनमें जो है वह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर उड़ीसा के पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर मुंबई में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर और दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं अगर हम इनकी परम्पराओं की बात करें तो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में या मुंबई में हर साल गणेश चतुर्थी बड़ी धूम धाम से मनाई जाती है और घर घर में गणेश जी को विराजमान किया जाता है और एक निश्चित समय पर उनका विसर्जन किया जाता है तो यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है और दूसरा उड़ीसा के पूरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो काफ़ी समय से वहां जगन्नाथ की यात्रा निकलती है और यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है